दाउखौथ' मोनायाव मोनाबिलियावथ' नुखायो दाउफोरानो जाहैबाय मोनायाव दाउ नुग्राफोरा जाहैबाय बादामालिखौबो नुयो ओमफाय फेसा ओमफाय दाउब' राथिसर ओमफाय गुरगुवा थुरगुवाखौबो गुरगुवाखौबो नुयो ओमफाय जोंनि साखाथि फाखाथियाव बिफांआवथ' थाखाजोबखायोआनो बेफोरखौ लाइटजों नायब्ला नुयो आरो गासिबो दाउखौनो नुयोआनो फ्राय ओमफाय बादामालियाथ' मोनाब्लानो फैखायो जोंनि न'आवथ' जोंनियावथ' दा सफारि बिराद दं ओइ मोनाबिलिब्लाथाय बिरबोयो खेखे खाखा अरलायफैयो ओरै टर्चजों नायब्लाबो गिया मानबायलायनानै फिथायखौ एखेबारे खेबथालायनानै जायो जोंना न'आव सफारि बिफाङा गोबां दं आरो जेनेबा तेर'थासो दं बिफांआ गासिबो फिथायजोब दैज्लां मेसें थायखायो जोंनिया सफारिया बाहाय फैयो आरो फेसायाबोथ' फैयो खोमसिब्लाथाय बिसोरबो होथारो गाबनाया मेल्ला रोखोमनि गाबो फेसाफ्रा मेल्ला रोखोमनि ओमफ्राय गुरगुवा सानावबो गाबो गुरगुवाया आरो मोनायावबो गाबो बे बांसिन गुरगुवा गाबनाया जाहैबाय

फिसा जाब्ला गाबो आरो फिसा बरायनाय समाव बिसोरो गाबो ओरैनो फिसा गैयाब्ला गाबलाबाया बरायनालाय गाबलाबाया आरो दाउब'वा जाहैबाय राथिसर होनो जोङो बिसोर मोनायाव फैयो आरो बे ओरैबायदियाव फैयो जेनेबा बबेबा हाखर ना सारखोन्दा हाब्रुआव ना थालांनायफोर बेफोरखौ जानो फैयो आरो बिसोरबो फैब्लाथाय फैबाय बुरजा फैयो एखेबारे गेगे गागा खख' खाखा होनलायनाय खेबलायफैयो बेफोरखौ बांसिन गामि एरियाआव नुनाय जायो ओमफाय दाथ' माखासे दाउफोरखौ नुनो थांलायानो गोदो जों नुयोमोन हादिदग्ला दाउ हादिदग्ला दाउआ गोबां खम जालांबाय दायो नुलायानो फ्राय गोदो बेराद दंमोन बिफां गिदिर गिदिराव बानानै थायोमोन दा बे दाउखौ जोंनि गेजेराव नुलायानो गोदो नुयोमोन दा गैलायानो आरो ओमफाय साम' जाग्रा दाउ बेबो फ्राय गैलायानो खम जाबाय एखमब्ला नुयो एखमब्ला नुवा ओमफाय जाबायदे